असांजी सिंधी ॿोली आहे न ॾाढी सुठी आहे समुझण में ईज़ी आहे असांजे हिते महाराष्ट्रा में या कहिड़े बि उनमें वञो त हुते सिंधी में अख़बारूं निकिरनि थियूं अॼुकल्ह त जेको डी डी सिंधी चैनल अचे थो उनमें सिंधी पिक्चरूं डेखारियूं थी वञनि नंढा नंढा सिंधी सिरीयल था ॾेखारिया वञनि उहो डिसणु सां असांखे ॾाढो सुठो थो लॻे असांजे घर में जेके वॾा आहिनि उन्हनि खे सिंधी गाना सिंधी भॼन सिंधी पिक्चरूं थियूं उ ॾाढियूं सुठियूं वणंदियूं आहिनि ॾिसणु इने करे असां उन्हनि खे कॾहिं कॾहिं सि डी कढाए करे के बि उन्हनि खे सिंधी पिक्चर हलाए ॾींदा आहियूं त उ ॾाढो चाह सां सिंधी पिक्चर ॾिसंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं उल्हास नगर में असांजे मुंबई में बि सिंधी अख़बारियूं निकिरंदियूं आहिनि उ सॼियूं सिंधीअ में ई हूंदियूं आहिनि के कॾहिं त अरबी लिपी मे बि हूंदियूं आहिनि के के देवनागरी लिपी में बि ईंदिय़ूं आहिनि त उ सिंधी अख़बारियूं बि असांजा घर में डैडी ममी आहिनि उहे पढ़ंदा आहिनि असां बि पढ़ंदा आहियूं सिंधी